ध्यान अहाँके योगाभ्यास योगाभ्यास शारीरिक रुपसॅं सुदृढ़ आओर मष्तिस्कके भी सुदृढ़ करैया

ध्यान सॅं मोनके शान्ति मोनके कंट्रोल कय सकै छियै मोनके एकाग्रचित कय सकै छियै मोन जाहि प्रति अहाँ लगेबै ध्यान अहाॅंके एकदम संतुलित रहत ओकरासॅं मस्तिष्क अहाँके कन्ट्रोल रहत योगाभ्यास योगाभ्यास माने छियै योगा अभ्यास ओकरा सॅं पूर्णरुपेण संतुलित अहाँके मानसिक संतुलन अहाॅंके बरकरार रहत शारीरिक संतुलन अहाॅंके बरकरार रहत तैॅं द्वारे ध्यानके आओर योगके मनुष्यक जिन्दगी मे अहम योगदान अछि एकरा सही रूप सॅं एकर जानकारी हमर अहाॅंके समाजमे नहि छै तैॅं दुआरे एकर प्रचार प्रसार के जरुरी छै ध्यान आ योग मे अंतर अहि ध्यान अहाँ कतौ बैसिकऽ कय सकै छी कखनहु कय सकै छियै चलैत फिरैत सुतैत बैठैत कखनहु अहाँ ध्यान कय सकै छियै अन्यथा योग योग ओ चीज नहि छै ने ओकरा लेल अहाॅंके टाइम टेबुल चाही समय चाही ओकरा लेल ठीक छै ध्यान ध्यान सॅं अपन मोन के एकाग्रचित कय कऽ अहाँ जे दिशामे काम करै लेल चाहै छियै जे अनुरूप काम करै लेल चाहै छी अपन ध्यान के एक चित कय कऽ अहाँ ध्यानके शांतिमे लाबिके ओ हिसाबे अहाँ काम अभी सॅं कय सकै छी